आं बर' जानानै आं सोब रोखोमनि ओंख्रिखौनो सङो आरो आं संनो मोजांसिन मोनो लाफा ओंख्रि मानो होनोब्ला लाफा ओंख्रिया सबनिसाय गोरलैसिन संनो संजायो ओंखायनो आं जोबोद मोजां मोनो जोंनि बर' हारियाव जोबोद रोखोम रोखोमनि ओंख्रि सङो जेरै अनद्लाजों दाउ सबायजों साम' नारजि अमा बेदर बेफोरखौ संनाय जायो आरो नाफाम बाथोन बेफोर बर'नि मुंदांखासिन ओंख्रि बिनि बादैबो आं गोबां रोखोमनि ओंख्रि सङो आं संनो मोजांसिन मोनो लाफा ओंख्रिखौनो आरो आं जानो साबसिन मोनो अनद्लाजों दाउखो आरो गुबुन गुबुन भारतारि एबा जायगायावथ' दा जानायफोरा बांसिनानो रुटि जानाय जायो आरो बाहेराफोरा ओरैनो चाउमिन सिकेन फ्राइड राइस आरो सिकेन पकरा बेफोरखौ बांसिन जानाय जायो जोंनि बर'फोरा भारतारि बर'फोर बांसिनानो ओंखाम जानाय जायो